میرے علاقے میں بھی کافی سارے اسپتال ہیں جہاں میں جاتی ہوں تو وہاں بہت حجوم ہوتا ہے لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے اس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں لمبی لمبی لائنیں لگاتے ہیں بھیڑ لگاتے ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کچھ لوگ مر جاتے ہیں کچھ بے ہوش ہو جاتے ہیں کچھ کی طبیعت خراب ہے اتنی خراب ہو جاتی ہیں کہ بہت زیادہ تو جو بھی اسپتال ہیں سرکاری وہاں سب یہی رہتا ہے کہ وہاں لائنیں لگانی پڑتی ہیں اس کے باوجود بھی ڈاکٹرس نہیں دیکھتے ایک کے اوپر ایک انسان چڑھ رہا ہوتا ہے بری حالت ہو رہی ہوتی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر گر جاتے ہیں لگ جاتی ہے چوٹ وغیرہ ان کے آ جاتی ہے کبھی کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے اس وجہ سے لوگوں کی موت بھی ہو جاتی ہیں کافی چیزیں ہوتی ہیں جی یہ لائنیں لگوا کر